गूगल मैप हँ अच्छा चीज छै जेनाकि अहाँ ककरोपर आश्रित नहि रहि सकै छियै एकबेर हमहुँ गेल छलहुँ दरभंगा गेल छलहुँ ओतऽ मामीके डेरापर तऽ हमरा अकेले गेल छलियै तऽ दरभंगाके तऽ पता छलै एतऽसँ दरभंगा उतारि देतै चलि जेबै लेकिन जेना मामीके डेरापर जेनाइ छलै तऽ इग्जैक्ट लोकेशन नहि पता छलै हमरा जे हँ केना जेबै एतऽ तऽ अब कोनो भी ओना तऽ कहलकै एतऽ ओना हमर मामाके बेटा कहि देलक जे एना एना रिक्शा पकड़वही तऽ आबि जेबही लेकिन तैयो लोकके कन्फर्म होइके लेल आब कतौसँ कतौ दै एतय रहै तऽ ओ लोकेशन भेजने छलै तऽ ओइ लोकेशनपर गेल छलहुँ सही जगहपर पहुँचेने छलै आओर अहाँ ककरो भेजियो सकै छी जेनाकि अहाँ अकेले कतौ ट्रैवल कए रहल छी सफर कए रहल छी तऽ अहाँ ककरो लोकेशन भेज सकै छी ओ आदमी देखैत रहत जे हमर बेटी या पत्नी या अइ जगहपर जा रहल यऽ तऽ ने अइ टाइमपर अइ जगहपर छै ओइ टाइमपर ओइ जगहपर छै सही जगहपर अहाँके पहुँचा देत तब ठीक रहे छै अच्छा चीज छै